आमी आमच्या बायकाची जतनाय घेता म्हणल्यार तीन तीन म्हयन्यांनी गाडी सरविसींग करता आनी बऱ्या तरेन ती धुता कचरो काडटा ऑयलींग करप अशे आमी गाडयेची जतनाय घेता जर आमकां लांब वाटेचेर वचपाचे आसा तर आमी ब्रेक पळयता गाडयेच्या टायरान वारें आसा जाल्यार पळयता आनी पेट्रोल सारके पुराय तरेन भरून घेता